बिहारक संस्कृतिकेँ अगर अहाँ आन प्रदेशके संस्कृतिसँ जे सभसँ पहिल जे लक्षण अहाँकेँ हम अनुभव केलियैया जे पुरे हिन्दुस्तानके जे संस्कृतिके रुप छै जे अनेकता मे एकता से बिहारकेँ संस्कृति छै बिहारके विभिन्न जिलामे से अपन अपन एकटा खास पहचान छै जेना मैथिल केँ अपन व्यवस्था छनि अवध अवधी सभकेँ अपन व्यवस्था छनि भोजपुरी सभकेँ अपन व्यवस्था छनि अङ्गिकाकेँ अपन भाषाके सङ्ग सङ्ग संस्कृतिक परिवर्तन सेहो ओहि इलाकामे हमरा लोकनि हमेशा देखलियैया एहि तरहसॅं एकटा सामान्य सन राज्य बिहारमे चारि पाँच तरहक पहिले तऽ छोटा नागपुर रहै तऽ कैयक तरह से संस्कृतिक परिवर्तन हमसभ भाषाके सङ्ग देखै छलियैया